یوں تو میرے بہت سارے روحانی اساتذہ ہیں جو میری روحانی رہنمائی کرتے ہیں یہ اساتذہ روحانیت اخلاقیات اور دینی تعلیمات پر زور دیتے ہیں یہ اساتذہ اپنے تجربے اور علم کی روشنی میں لوگوں کی روحانی زندگی کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں ان کا بنیادی مقصد دین کے ذریعے افراد کو اللہ سے قریب کرنا اور دنیاوی زندگی میں روحانیت کو فروغ دینا ہوتا ہے مسلمانوں کے مختلف فرقوں اور صوفی سلسلوں میں روحانی رہنماؤں کے مختلف نام اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں علماء وہ افراد ہوتے ہیں جو قرآن حدیث اور فقہ کا گہرا علم رکھتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اگرچہ وہ تصوف سے براہ راست وابستہ نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کی علمی حیثیت اور تقویٰ انہیں روحانی رہنمائی کا ذریعہ بناتی ہے میرے روحانی اساتذہ میں اس وقت حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو آج سے چوبیس سال قبل اس دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں لیکن ان کی تحریریں اور ان کی تعلیمات سے میں ہمیشہ فائدہ حاصل کرتا رہتا ہوں